ہیلو جی کون جی بولیے کون اچھا تو بُخار آ رہا ہے تو آپ نے دوا لی جی

ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ دوا تو آپ نے بتایا نہیں کہاں سے لے رہی ہیں کون سی دوا استعمال کر رہی ہیں چلیے اچھا چھوڑیے کوئی بات نہیں ہم بتا رہے ہیں کہ پیراسیٹامول آپ لے لیجیے گا رات میں سوتے وقت اور صُبح دیکھیے گا اگر بُخار نہیں ٹھیک ہے تو ایک پیراسیٹامول اور لے لیجیے گا فائیو ایم جی کی ٹھیک ہے زیادہ ہارڈ نہ لیجیے گا اِنشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا اور سب ٹھیک ٹھاک ہے اچھا نزلہ ہو رہا ہے تو موسم بہت خراب ہے اِس لیے نزلہ ہو ہی رہا ہے آجکل سب کو تو پانی سے بچنا ہے پانی زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے اور ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانا ہے ہاں یہ سب میں احتیاط ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا اور کھانسی تو نہیں آ رہی اچھا اگر کھانسی زیادہ آئے تو رات میں گرم پانی کر کے غرارہ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دوا کر کے دیکھیے اُس کے بعد بتائیے گا